आं दाखालि टंला टाउनावहाय कुर्टा गांसे बायना लाबोदोंमोन आरो कुर्टाया कटननि मोजाङानोमोन कुर्टाया एसेबां गाज्रि नङा साननै साननै गाननायावनो सिलाया सिलाया एसे गावबाय एसे दखानियाबो बारा दामखौ बारा लाथारदों